जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि हमारी मम्मी और हमारी दादी और हमारी बड़ी मम्मी लोग सब लोग मिलकर पहले गाँव में कच्चे घर हुआ करते थे ना तो इसलिए उन कच्चे घरों में पटाई होती थी फ़िर उसको

डिज़ाइन बनाती थी फ़िर वह हमने जब देखा तो दीवार पर और ज़मीन पर सब डिजाइन बहुत अच्छी लगती थी फ़िर हमने देखा कि उसमें बहुत अच्छी पोताई की बाद में कलाकृति बनाइए तो देखने में बहुत अच्छी लगी फ़िर जब हम इस्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहां बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनवाते थे इस्कूल में जैसे टीचर लोग तो जब वह देखा तो अच्छा लगा फ़िर हमने भी बनाया जैसे फूल बनाए और बढ़िया बढ़िया चीज़ें कलर किया फ़िर जब हमारे बच्चे भी बनाना शुरू किए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बनाई और हमने बताया कि कैसे कलर से इसको अच्छे से सजाते हैं कुछ भी बना दो फूल बनाओ पेड़ बनाओ या जैसे किसी भी पौधो कोई भी पौधा बनाओ जो कि अच्छा लगे और फ़िर उसको बहुत सी सुंदर सुंदर कलर से कलर करो तो देखने में बहुत अच्छा लगे जैसे कि आम बना दो सेब बना दो अमरुद बना दो कोई भी कलर भर के अच्छी अच्छी तस्वीर बनाओ तो हमारे बच्चों ने बनाया बहुत बढ़िया बढ़िया देखने में बहुत अच्छा लगता था तो बच्चो को बरहाते देखते हम भी बनवाते और ड्राइंग कोई भी बनाओ अच्छी तो लगती ही है कुछ भी बना दो चाहे फूल है पत्ती है किसी भी पक्षी का बनाकर कलर करो मछली बना दो मोर बना दो हाथी बना दो घोड़ा बना दो कुछ भी बना दो अच्छा लगे

बहुत अच्छा अच्छा किसी भी प्रकार की फूल बनाओ कुछ भी कलर करो अच्छे से बनाकर और उसको फ़िर कलर भरकर तैयार करो तब अच्छा लगे जैसे कोई भी उसमें कलर भरो अच्छे अच्छे कलर भरो तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे लाल पीले हरे नीली कुछ भी भरो अच्छा तो सब लगेगा और सारे कलर बहुत प्यारे होते हैं बनकर तैयार होते हैं तो अगर हम वह ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है उसमें कुछ भी बना दो बच्चों ने बनाया तो वह बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया बढ़िया

बच्चे ने बहुत अच्छी तस्वीर बनाए जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी उसको कलर बहुत अच्छे से किया था और उसमें बहुत बढ़िया डिजाइन तैयार किया बहुत बढ़िया कबूतर बनाया तोता भी बना दिया और मछली बनाई मोर भी बनाया बनाने के बाद जब कलर किया अच्छे अच्छे कलर से जब उसको ड्राइंग किया तो वह देख देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया तैयार हुआ ड्राइंग जब बनाकर कलर करते हैं तो वह और अच्छा हो जाता है

दीवार पर बनाओ

कागज़ पर बनाओ या दरवाज़े पर बनाओ कहीं भी बनाओ बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग तो अच्छी होती है